मां अलॻि अलॻि नमूने जा ड्रेसां बि सिबंदी आहियां ब्लाउज़ सिबंदी आहियां ऐं अॼुकल्ह जे ज़माने वारा घागरा चोली बि सिखी आहियां उहे बि सिबंदी आहियां उन्हनि में हुरमचो बि भरे ॾींदी आहियां ऐं काया बि भरी ॾींदी आहियां